उपहारके पर्यायवाची शब्द भेल दहेज दहेज प्रथा मैथिल समाजमे खास कए कऽ जे देखैमे आबैए ओ सभसँ पैघ कुप्रथा छै दहेज तऽ जेनाकि बुझियौ दस लाखसँ तऽ आइके समयमे शुरुए होइत छै बेरोजगारो लड़का आइ सभसँ पैघ कनिआँ पक्षके जे छै से लेल ई अभिशाप छियै ई अभिशाप जे छै से आइके समाजमे एकरा जे छै से दहेज कहि लियौ कि उपहार कहि लियौ कनिएके पिता द्वारा देल जाइत छै कनिआँके पिताके चाहे देह बिकाबय कि चाहे सोना बिकाबय कि जमीन बिकाबय लेकिन दहेज तऽ देनाइए छै उपहार तऽ देनाइए छै ओ उपहार लेल जे छै से लड़कावला कोनो कॉम्प्रोमाइज नहि करत जेनाकि ई दहेज विवाह जे छै से विवाह नहि भए कऽ एकटा व्यापारके प्रथा भए गेलै हेँ दहेज लेल जे छै से एना किरौरी कैल जाइत देखलहुँ हेँ कि लागैए कि जे जेना घर अङ्गनामे जे आबैए ने चूड़ीसभ बेचय लेल जे मोलभाव जे करैत छै नहि नहि एतबेमे दए दियौ चूड़ी नहि नहि एतबेमे नहि ओनाहिए मोलभाव जे छै से दहेजोमे बड्ड देखय लेल भेटैए ई कुप्रथा जे छै से हटाना तऽ चाही ई जे छै से मदन मोहन मालवीयके टाइमसँ ही बहुत जोरमे छै लेकिन हटायल जा रहल छै एकर नाम पहिने दहेज़ रहै ओकर बाद जे छै से आब एकर नाम गिफ्ट भए गेलै हेँ जकरा कि उपहार कहैत छियै ई प्रथा लेकिन हटि नहि रहल छै किया एकर कारण की छै किछु कारण नहि छै चाही किया तऽ ई प्रथा आबि रहल छै ई प्रथा जे छै आइके समयमे आदर्श विवाहके कॉन्सेप्टमे एलै हेँ जे बहुतके सुनैत छियै समाजमे जे अहा आदर्श विवाह कए लेलखिन हेँ तऽ ओ आदर्श विवाह कए लेलखिन हेँ हुनका पर तऽ आओर ने लड़कीवलापर तखन प्रेशर हौ बा एको टाका नहि मङ्गलखिन ओहिमे जे छै से आब बेटीकेँ की दए देबै नहि तऽ समाज की कहथिन ई की कहथिन ओ की कहथिन ओहि नामपर जे छै से जमाएकेँ हाथमे जे छै से लाखक लाख टाका देल जाइत छै जे समाज किछु नहि कहय कि ई घर अङ्गनामे किओ किछु नहि कहय कि उम्हर वरे पक्षमे किओ किछु नहि कहय से बात तऽ दहेज तऽ आदर्शो विवाहमे नहि छुटलै हेँ कतय ई मतलब दहेज आइयो चूँकि खत्म हमरा हिसाबसँ नहि भेलै हेँ बढ़लै हेँ दहेजके प्रथा बस ओकर नाम पर्यायवाची शब्दसभ बढ़ि गेलै हेँ बस